हेल' खुलुमबाय दिनै आं बर' हारिनि लोंग्रा मोनसे सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों मानो होनोब्ला दोनै जों माइरं एंखुरखौ सोमनानै सुनानै मोनसे दंफां राखेब लोखोना बिजौ माबा माबि मुलि खांनानै जोङो एमाव देगोरनाय जायो बे एमावखौ जोङो सान्द्रिआव नङाब्ला जिगाबाव हाय मोजाङै गथा गथा दानानै मोजाङै जोङो बेखौ दोननानै गोबाव सम दोननायनि उनाव बेखौ जोङो जुमाय माइरं एंखुरखौ जों सय साथ खिजि ओंखाम बायदि संनानै बेखौ जोङो मोनसे फ्लासथिक आव गुवारै हाय फेहेननानै जों एसे गुसु जाब्ला बे एमावखौ फुननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ हाय दालायाव दोननानै अखानायै दोआव सोबाय दोआव सोनानै सानथाम सानब्रैनि उनाव हाय जोङो बेखौ मावो मावनानै जोङो बे दै होनानै जेरै बिदै बिदै होब्ला जोङो बिदैखौ लोङोब्ला बिदैआ एसे गेल गेला जायो आरो बिदैनिफ्राय जोङो गोरान बख'योब्ला जों बेखौ मावनाय जायो मावनायाव जोङो दो सायाव मोनसे मोख्रा खर' होननाय दङ बे मोख्रा मोख्रा खर' मोख्रा खर'नि सायाव ओंख्रि दो होननाय मोनसे दो दं बेखौ दोननाय जायो ओंख्रि दोआव हाय जोङो दै गुसु होनानै सोरबा बा दुमो सोरबा बा नलिजों मावो नलिजों मावोब्ला जोङो बेखौ हाय बथलाव हाय बर'नो एख नाम्बारा जोंहा बिराद गोजों मोजां जायो आरो दुय नाम्बारा एसे गोजोंहां जायो आरो थिन नाम्बारा एसे मोजां जायो आरो लास सारि नाम्बारा एसे गेल गेला जायो लासाव गनानै बियो माखासेआ बिदिनो गोसाय जायो आरो बेखौहाय जोङो लोंनाय जायो बेखौ बयबो फाननाय जायो बेनो जोंनि बर' हारिनि लोंग्रा जौ आरो बेजों लोगोसे जोङो सरबद सरबदखौबो जोङो मोजांङै मोजां बानायनाय जायो जेरै रसना रसना फिथाइ रसना फिथाइखौ जोङो खानानै सानि खलथाखौ गारनानै सिंनि बिज्लानि सिङाव बेगर दं बे बेगरखौहाय जोङो मोनसे गामब्ला नङाबा मोनसे जगाव जमा खालामनानै बेखौहाय दै होनानै सिनि नङाब्ला मेथाइ गुर होनानै जों दै बुरजा होनानै बेखौ माबायो मोनसे दालि खाथा ओंख्रि साग्रा दालि खाथाजों सानानै सिनि होनानै बेखौ बेगरखौ साहा दानिजों सरनानै जों बेखौ अरेन्ज फोर बायदि मोजाङै मोजां लोंनाय जायो बेनो

गरमनि दिनाव जों लोङोब्ला थानदा मोजां मोनो देहाखौ थाजिम मोनो बे फिथाइआ जोबोद खामानिआव होयो बेखौनो आङो दिनै बुंनानै बेवनो फोजोबनाय जाथबाय गोजोनथों